खाधो ठाहिणु हीअं ॾिठो वञे त हर को पंहिंजे वॾनि खे घर में ॾिसंदो आहे ठाहींदे त सिखी बि वेंदो आहे हुन खे ॼणु हिकु परंपरा थी वई हुन खे सेखारिणो थो पए ऐं सिखी बि वेंदा आहिनि सभई पर हींअर त सभिनी हंधि इहो सिखणु मिले थो किथे ॿिनि ॾींहंनि जो कोर्स किथे हिकु ॾींहुं कोर्स किथे पंजनि ॾींहंनि जो कोर्स ऐं अॻु नास्तो सिखणु केक सिखण घर जूं भाॼियूं ठाहिणी सिंधी भाॼियूं ठाहिणु उन्हनि जो बि अलॻि हिकु कोचिंग क्लास थो हले त हुते पाण सिखी सघूं था ऐं सिखो ई था ऐं हिन खां पोइ जंहिंखे होटल में या पंहिंजो पेशो ठाहिणो आहे हुन खे त पोइ उहो हुननि जे लाइ हिकु डिग्रियूं बि रखी वयूं आहिनि उहे हुननि जो कोर्स करे डिग्री हासिल करे हुते सिखी था सघनि ऐं उन में सिखण खां पोइ किथे संस्थाउनि में सिखाइण जो रखंदा आहिनि के ॿई जेके नथा पहुची सघनि सिखण जे लाइ हुननि खे आर्थिक थोरी मदद थी खपे त हुते उहे संस्थाउनि थोरे ख़र्च में सेखारींदियूं आहिनि हिकु ॾींहुं कोर्स टे ॾींहंनि जो कोर्स त हुते बि इहा सिखी करे ऐं पंहिंजो रोज़गारु माणे पूरो पाड़े सघंदियूं आहिनि ऐं उहे संस्थाउनि बि उन्हनि खे ॿाहिरि सुठे रीते वेचे पंहिंजो ख़र्चो पूरो पाड़े सघंदा आहिनि